ट्रेकाक किंवां हायकाक वचपाक आमकां वेगवेगळ्या उपकरणांची गरज पडटा तांतूत भितर म्हाजे कडेन ट्रेकिंग बॅग जें आसा तें आसा हे बॅग जें आसा आमी ऑनलायन ऑर्डर करून घेतिल्लें आनी जेन्ना एखादो मनीस ट्रेकाक वता किंवां हायकाक वता ताचे कडेन ट्रेकींग बॅग एक बरें उदकाची बाटली जातूंत भितर उदक जे आसा तें वेवस्थीत रित्या गरम आसतलें अशी बाटली आसपाक जाय ताजे नंतर ताजे कडेन चप्पलाचो जोड जो आसा तो वेवस्थीत बरें पध्दतीन जाय जेणें करून एखाद्या दोंगराळ भाग आसा थंय वता तेन्ना तो निसरपाकय शक्ता म्हणून चप्पल किंवां शूज जर घेतले जाल्यार तें बरें पध्दतीचे आसूंक जाय त्याच बरोबर जे आपले कपडे जे आसा तें वेवस्थीत सुटसुटीत आसूंक जाय जर आपल्या आंगांचेर तें गच्च जावपाक जायना नाजाल्यार जेन्ना आमकां घाम येता जाल्यार ती सुखपाक ताचो खूब त्रास जाता आनी आमच्या शरीराकय त्रास जाता ताजे नंतर मुखाल्ली गजाल म्हणल्यार प्रत्येका कडेन प्रथम उपचार पेटी म्हणजे जाका आमी फस्ट ऍड बॉक्स म्हणटा ही आसपाकच जाय एखाद्या वेळार आमी निसरून पडपाक शकतात त्या वेळार त्या पेटीची गरज आसतली दुसरे म्हळ्यार एखाद्या कडेन मोबायल जो आसा तो जे वेगवेगळें खीण आमी पळयतात तें आमी त्या मोबायला भितर फोटो मारून आमी दवरूंक शक्ता म्हणून ह्यो गजाली ज्यो आसा आमकां अत्यंत गरजेच्यो आसा त्याच बरोबर एखादो ज्या जाग्यार आमी वता त्या जाग्या उचलो तर जाणकार आसा त्या जागे विशीं ताका खूब माहिती आसा जाल्यार अशें जाणकाराक व्हरप आमकां तितलेंच योग्य आसा